आइ हम चलै छियै ऑनलाइन बैंकिंगके की सुविधा होइ छै की तरहसँ ऑनलाइन के प्रक्रिया केना चलै छै आइ काल्हि आइ काल्हि ऑनलाइनके पूरा जमाना आबि गेल छै आओर नेट बैंकिंगके द्वारा आइ काल्हि यहाँसँ वहाँ कोइ भी वर्क रहै छै काम रहै छै ओकरा करयमे ज्यादा समय नहि लागै छै ऑनलाइनके द्वारा पूरा इण्डियामे पूरा भारतमे कहीँ भी किछु भी भए सकै छै कोइ भी चीज हमरा कोनो कागजे कोनो डॉक्यूमेन्ट्से कोनो पेपरेसभ भेजना छै तऽ हम व्हाट्सअप ऑनलाइनके द्वारा भेज सकै छियै डिजिटल दुनिआँ आबि गेलैए तऽ चलू हम बतबै छी अपना कम्प्यूटरके सॉफ्टवेयरके बारेमे हम अपना कम्प्यूटर चलाबै छी लैपटॉप तऽ ओहिमे हम सॉफ्टवेयर जेकि तऽ सॉफ्टवेयर हम क्विक हिलके चलाबै छी ओहिसँ होइ छै की हमर जेतना भी डाटा रहै छै प्रोग्राम रहै छै सारा चीज सुरक्षा रहै छै आओर ओकरा खातिर हार्ड सॉफ्टवेयर भेलै भारी सॉफ्टवेयर भेलै तऽ एहि कारणसँ जे छै आ एकरा हम इंस्टाल करि कऽ राखने छियै अपनामे डेक्सटॉपमे आओर ओ चलाबै छियै बहुत बढ़िआँ चीज छियै क्विक हिल सॉफ्टवेयर जेकि डाटाके सुरक्षा छै टोटल क्विक हिल टोटल सिकरेटी छियै तऽ आइ हम जानै लए चाहै छियै कि कम्प्यूटर आइ काल्हि कम्प्यूटरके दुनिआँ आबि गेल छै जकरा चलते कम्प्यूटरके जे छै कम्प्यूटरके नॉलेज लाना बहुत जरूरी छै आज कल आओर कम्प्यूटरके बिना डिजिटल दुनिआँ नै छै कम्प्यूटरके सीख रखना चाही हमरा सभकेँ आहाँ सभकेँ जे छै कम्प्यूटर कम्प्यूटरके बारेमे हम जानय लए चाहै छी कम्प्यूटर एक अइसन यान्त्रिक स् यान्त्रिक चीज छियै कि ओकरासँ हम कहीँ भी किछो भी दुनिआँके चीजकेँ देखि सकै छियै जा सकै छियै पहुँच सकै छियै मैपके द्वारा गूगलके द्वारा देख सकै छियै सर्च करि सकै छियै ऑनलाइन डिजिटलके द्वारा सभकिछु करि सकै छियै तऽ एहि कारण छै कि कम्प्यूटर आओर ऑनलाइनके जमाना आबि गेल छै तऽ हम अपनासभ सभकिछुके जानकारी लाना छै अपना सभकेँ जे कि कारण की कोइ भी चीज देखैमे अपना सभकेँ समस्या नहि भए सकै छै तऽ इएह सभ कहब कि जानकारी लिअ आओर अपना ऑनलाइनके सुविधाके लाभ उठाबू